ہندوستانی نقل و حمل کا نظام بہت اچّھا ہے یہاں پہ سب آدمی سفر کرتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنی گاڑی لے کے کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے تو آٹو وغیرہ بس وغیرہ سے سفر کرتے ہیں اور یہاں کا نظام بہت اچّھا بھی ہے کیونکہ آدمی گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں کبھی لال قلعہ کبھی قطب مینار اسی طریقے سے جامع مسجد بھی جاتا ہے آدمی گھومنے کے لیے تو سفر کے دوران کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافی دِقّت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ کبھی سواری نہیں ملتی ہے تو کبھی آٹو میں مطلب زیادہ آدمی رہتا ہے اسی طریقے سے ٹرین میں بھی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے آدمی ویٹنگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں نیچے میں سیٹ نہیں ملتی کافی بھیڑ ہوتی ہے اس میں تو بہت سارا سفر میں جو ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنا سفر وغیرہ جو آدمی کرتے ہیں اس میں اپنی جو وہ ہے نظام صحیح طریقے سے چلانا چاہیے کیونکہ آپ نے یہ پبلک جو ہے بہت دِقّت اور مشقت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ اپنا سفر کرتا ہے سفر میں کوئی دِقّت نہیں آنی چاہیے کہ ایسا نظام ہو جائے اور ایسا نظام بنانا بھی چاہیے کیونکہ ہندوستانی جو ہے بہت بہت سارا سفر کا سامنا کرتا ہے اس لیے ذِمّے دار کو چاہیے کہ وہ پبلک کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرمائے